हाँ हैलो आपका क्या नाम है हमको ज़मीन लेनी था आपकी ज़मीन किस मतलब उस साइड है आपके यहीं है कैसे हैं बताइए किस रेट पर है तो पानी नहीं लगती है ना तो मार्केट एरिया है या की कौम में पड़ता है जैसे कैसे कथा ज़मीन वहाँ बिक्री हो रहे हैं अभी कॉमे कुछ तो रेट है ना कम बेसी होता है कि नहीं ना कम मतलब देते तो हम लें हाँ तो घर बनाकर हमको एक अगर बिजनेस चाहेंगे करने के लिए तो कर सकते हैं तो यह दुकान वुकान कर सकते हैं कि नहीं वहाँ एक होता है हाँ तो जाने आने की सुविधा कैसी है उधर की

तो मेन मार्केट आप लोगों का मतलब हाँ गड्ढा उढ़ा तो नहीं है ज़मीन में मतलब मिट्टी तो ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा ना मिट्टी भड़ा हुआ है ना और अगल बगल में घर उर हैं कि नहीं में अगल बगल में कोई घर उर हैं कि नहीं सुनसान जगह है अगल बगल में ही घर है कि नहीं साइड उड में कोई मतलब या दुकान है घ